हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा एक एहन धार्मिक चालीसा छै जाहिसँ कि हम ई सिखलहुँ जेना श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि इसका मतलब ई छै जे हमरा जहिआ भी कोनो दिक्कत होए परेशानी अछि तऽ हम ई पढ़ै छी तऽ हमरा बहुत लाभ मिलै अछि आओर एहिसँ कोनो भी दुःखमे जेना रहै छी जेना एहिमे छै राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे एकर अर्थ ई भेलै जहाँ भी को भी परेशानी रहय तऽ सिर्फ एकरा हम पाँच बेर पढ़ु तऽ बहुत परेशानी से लाभ मिलै अछि जेना छै एकरे एकटा दोहा भुत पिशाच निकट नहि आबै महावीर जब नाम सुनावै एकर मतलब ई भेलै जहाँ भी कोनो निगेटिव ऊर्जा या किछु भी रहै छै तऽ ओहिमे यदि हनुमान चालीसा पढ़ल जाइ छै तऽ ओ हटि जाइ छै आओर बहुत तरहकेँ फायदा होइत अछि हनुमान चालीसा एक एहन चीज छियै जेकि कोनो भी कष्ट कोनो भी दुःख कोनो भी किछु भी आदमी युज करै छै पढ़ै छै ओहिसे ओकरा लाभ मिलै छै जेना हम अपन जीवनमे एकटा एकर दोहा लाइन के बहुत महत्व देने छी जकर नाम अथी छै रामदुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे हम ई केहन केहन बहुत एहन चीजमे देखने छलियै जाहिमे कि ई पढ़नासॅं बहुत हमरा लाभ भेल अछि और ई आइ से नहि बहुत दिनसॅं हमरा पता अछि जे जे भी कोनो दिक्कत रहै तऽ ओहिमे हम ई पढ़ै छिऐ तऽ हमरा बहुत लाभ होइत अछि